ہاں ہلو ہاں میم بتائیں اچھا اسی نمبر کا چپل کس لیے ارے ایک تو بتائیں کس میں چاہیے سلیپر ہو ہیل ہو یا سینڈل ہو یا جوتی ہو کس میں چاہیے کون سی چپل چاہیے آپ کو جوتی آپ چپل کی بات کر رہے ابھی بول رہے جوتی اچھا ہاں دیکھ لیجیے میرے یہاں سیل لگا ہوا ہے فی الحال یہ ہو گیے آپ کو چپل ہو گیے سو روپئے سیٹ اور جوتی ہوگیے آپ کو ڈھائی سو روپئے سیٹ ہوں ارے ایک تو ڈھائی سو روپئے اب کتنا کم کریں ہاں سب میرے دکان میں نیو ہے پرانا کا پرانا ماڈل ہم رکھتے ہی نہیں ہیں سب نیو ماڈل رکھتے ہیں ہم ہاں لیجیے ہاں ایک جوڑا لیجیے دو تین جتنا چاہیے لیجیے کوئی دقت نہیں ہے دام تو ہم نے بتا دیے سو روپئے

آپ دیکھیے تو سب تو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے ہم دکھائیں کہاں سارا چپل آپ کے سامنے کا لے لیے جوتی یا چپل سینڈل ہیل میں چاہیے یا آپ کو یہ سلیپر میں چاہیے مطلب وہی مطلب سیمپل کم ہیل ہو وہی سینڈل جی تھینک یو جی جی